भोपाल और भोपाल जिले में स्थानीय मीडिया और जानकारी के स्रोत बहुत है जैसे कि भोपाल में समाचार पत्र दैनिक जागरण दैनिक भास्कर पत्रिका राज एक्सप्रेस प्रदेश नवदुनिया ऐसे बहुत से पात्र हैं जिससे हमें सूचना मिलती है और जानकारी मिलती है इसी प्रकार न्यूज़ चैनलस भी है जिसमें हमें आज तक इ एम टी न्यूज़ जी सी जी एम पी न्यूज़ और रिपब्लिक भारत न्यूज़ एटीन इस प्रकार के न्यूज़ चैनलस हैं जिसमें हमें जानकारी और समाचार मिलते हैं और जैसे कि अभी नवरात्रि गई नवरात्रि में सांस्कृतिक कार्यमों की सूचना हमें मिलती है गरबा महोत्सव की जानकारी हमें मिलती है अगर कई कुछ कांड या फिर कुछ दुर्घटना हो जाती है उसकी भी जानकारी हमें मिलती है अच्छे बुरे की जानकारी सूचना हमें समाचार पत्रों और चैनल द्वारा हमें प्राप्त होती है यह स्थानीय न्यूज हमें हर प्रकार की अच्छी बुरी जानकारी देता है